शादियों में मैं नए नए कपड़े पहनती हूँ मुझे लहंगा पहनना सूट पहनना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं ऐसे वस्त्रों को नए नए वस्त्रों को पहनती हूँ बहन भाईयों के साथ में नृत्य करती हूँ इस तरह से मैं शादी में एंजॉय करती हूँ उस के अलावा संगीत नृत्य के लिए मुझे संगीत बॉलीवुड जो गाने होते हैं मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं तो में बॉलीवुड गाने पर नृत्य करती हूँ ऐसे ही संगीत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हिंदी संगीत पर मैं नृत्य करना ज्यादा पसंद करती हूँ अंग्रेजी पर हमारे यहाँ शादी में इतना नहीं एंजॉय किया जाता है तो हमारे परिवार में दोस्तों में सब हिंदी गानों पर बॉलीवुड गानों पर हरियाणवी गानों पर ऐसे गानों पर नृत्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं